मोटरसैकल स्हानू चलाना चाहिदा ऐ ते ज्यादा तेज नि चलाना चाहिदा ऐ हेलमट लाइयै चलाना चाहिदा ऐ ते अग्गे पिच्छे दिक्खियै चलाना चाहिदा ऐ एह्दे कन्नै इम्प्रूव साढ़ी स्ट्रेंथ होंदी ऐ बैलेंस होंदा ऐ ते कोआर्डिनेशन होंदा ऐ ते एह्दे कन्नै स्हानू खतरा बी होंदा ऐ थोह्ड़ा मोटा ते एह्दे फाइदे बी बड़े न फाइदे जि'यां हुन अस कुतै लेट होआ दे होन्ने जाने ई ते एह्दे कन्नै अस जल्दी जल्दी जाई सकने साढ़ा स्हानू जल्दी पजाई सकदा कोई जगह च ते नुक्सान एह् न अगर अस इस्सी इस्सी ज्यादा तेज चलाचै तां साढ़ी मौत बी होई सकदी ऐ ते ते स्हानू खतरा बी बहुत ऐ इ'दे कन्नै ते थोहानू मैं आखना एह् भला आस्ता चला करो मोटरसैकल ते अमीर लोक जेह्ड़े होंदे न उं'दे कोल ज्यादा मोटरसैकल होंदे न ते ज्यादा खतरा उं'दे कोल होंदा ऐ जेह्ड़ी गरीब होंदे उं'दे कोल मोटरसैकल नि होंदा ऐ ते यां ते सैकल चला लै करो ते शैल जां ते स्कूटी चला लै करो गड्डी बी ले लाओ ते ट्रक बी ले लाओ बस बी ले लैओ ते रुट्टी पानी खाओ कन्नै शैल ते मोटरसैकल चलाओ मौत ते सारें आनी ऐ इक दिन ते भावें मोटरसैकले नै मरो भावें इय्यां मरो